जेनाकि अहाँ हमरा पूछलियै बिहार के प्रमुख राजनैतिक दल आओर नेता के बारे मे बताबू तऽ सुनियौ की अहाॅंक तऽ सब नेता सब पार्टीके विचार धारा मिलते जुलते छै जेनाकि अच्छा सड़क अच्छा व्यवस्था पढ़ाई लिखाई देश के उन्नति किसान के प्रोफ़िट जादा से जादा मिल सकै तऽ सब चीज तऽ यहाँ नीमन छै पूरा जेनाकि बिहार मे पहिले रोड बढ़िऑं नहि छलै आब रोड बढ़िऑं सड़क छै पानि के व्यवस्था छै बिजली हर घर आबै छै हर चीज किफायती दाम पे छै यहाँ पे जेनाकि अहाँ देखियौ हमरा पसंद छै नीतीश कुमार आ नीतीश कुमार के जे डी यू छै पार्टी तऽ ओ जहाँ से एलियै हँ वहाँ पर पहिले वहाँ हुनका से पहिले जादा किछु नहि छलै हुनका के बाद टाइम पर बिजली रहै छै चौबीसो घंटा पानी अबै छै बढ़िऑं सड़क छै पढ़ाई बढ़िऑं होइ छै एनाहिते सब जनता पार्टी के जितना जितना छै पार्टी सबके एजेंडा लगभग लगभग मिलता जुलता छै